اتر پردیشوں میں ماہی گیروں کی بہت ساری ذاتیں پائی جاتی ہیں ان میں سے پہلی نشاد ہیں سب سے بڑے ماہی گیر برادری کہے جاتے ہیں اور گنگا یمونا اور سریو ندی کے کنارے آباد ہیں یہ لوگ بعض علاقوں میں انہیں کشواہا یا مالاحی بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ دوسری ذات کیوٹ ہے یہ بھی کشتی چلاتے اور ماہی گیری سے وابستہ ہیں رامائن کی کہانی میں کیوٹ کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے اس کے علاوہ تیسری جو ذات ہے وہ ملاح ہے یہ بھی نشاد سے جڑی برادری ہے ندیوں میں مچھلی پکڑنا کشتیاں چلانا ندی کے کنارے کاروبار ان کا کام ہے چوتھی جو ذات ہے وہ ہے بنگ کچھ علاقوں میں یہ بھی ماہی گیری اور ندی کنارے کاروبار سے جڑے ہیں کمیونٹی میں باہمی زندگی کیسے گزاریں اس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماہی گیر برادریاں عام طور پر ندی کنارے بستیوں میں اکٹھے رہتے ہیں وہ مل جل کر کام کرتے ہیں کوئی جال بناتا ہے کوئی مچھلی پکڑتا ہے کوئی بازار میں بیچتا ہے شادی بیاہ موت یا تہوار تیوہاروں پر پورا گاؤں اکٹھا ہوتا ہے برادری میں پنچایت کا نظام بھی رائج ہے جو آپسی فیصلے کرتے ہیں اس کے علاوہ ماہی گیری ماہی گیروں کی برادریوں کے جو تیوہار ہیں اس میں پہلا ہے گنگا دشہرا گنگا ماتا کی پوجا ندی میں غسل خاص اہتمام کیا جاتا ہے دوسرا جو تیہوار ہے ان کا وہ ہے چھٹ پوجا سورج دیوتا کی پوجا خواتین ندی کنارے روزہ رکھتی ہیں ملاحی نشاد اور کیوٹ برادریاں خاص طور پر مناتی ہیں